میں نے ابھی تک کسی بھی ورکشاپ یا کوئی کوکنگ کلاس میں شرکت نہیں کی ہے حالانکہ میں چاہتا ہوں شرکت کرنا کہ یہ جو ہاسٹل لائف ہوتی ہے میں ایک ہاسٹلر ہوں جو ہاسٹل ہاسٹل لائف ہوتی ہیں اس میں خود کھانے کئی بار بنانا پڑتا ہے تو ایسے میں اگر کوئی آدمی کچھ سیکھا رہے گا تو اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے تو میں چاہتا ہوں یہ سیکھ جاؤں کم سے کم جو جو بیسک کھانا بنایا جاتا ہے اس کے بارے میں سیکھ جاؤں بریانی بنانا یا وغیرہ کچھ اچھی ڈشز بنانا سیکھ جاؤں جس سے میں اپنا اپنے آپ کو فائدہ بھی دے سکتا ہوں اور جو میرے روم پارٹنر ہیں ان کو بھی فائدہ دے سکتا ہوں